हेलौ फुंबिलि मोन्ना नोङो बिबार फानग्राना आं औ आंनो माखासे बिबारफोर नांगौमोन आंनो माखासे अरकिट बिबार माखासे बै माबाखौ मा होनोमोनलाय ओमफ्राय माखासे गलाप बिबार एखेबारे फ्रेश फ्रेशखौ आरोखि ओमफ्राय नोंनाबा किजियाव बिसिबां लायो अ अ अ अ होमबालाय आंनो गासिखौबो एक केजि एक केजि हरदोदे मानि आङो एडड्रेसा क'क्राझार वार्ड नाम्बार टेन

आङो पेमेन्टखौ जेला लाइयो होमबा केस होनोसै ओमफ्राय आंनो हाबानि थाखाय नांगौ बैसाग मासनि पसिस थारिगाव औ औ केश हम डेलिभारि

अ औ औ खनसे नायजागोन दे

अ अ होमबा आनदायनाय नंला जासिगोन दे होमबा आङो औ औ आंनाबो बेनो कन्टेक्ट नाम्बारा

औ औ दे होमबालाय